जोंनि जायगायाव मा मा मोनो जोंनि जायगायाव दानाय लुनाय आखाइनि हाबा आखाइजों आइजें बानायनाय संग्राय हेबो सान्द्रि हेबो खबाय हेबो बिदिनो आबै दांगिबो हेबो बायदि बायदि आइजें बानायो आरो सि दानाय सि दानायाव सि दानायाव मा मा नांगौ गनसा नांगौ सेवारि नांगौ ओनिफ्राय माखु नांगौ थाद नांगौ सालखुन्था नांगौ बबिन नांगौ नलि नांगौ आरो बै गोजौआव खाखोग्रा गराय गराय सि दाग्रायाव जों गराय होनोमोन गराय बे गिदिंग्रा सोर सोरखौ गराय होनो गराय ओनिफ्राय नलि जथर बायदिसिना नांगौ आरो बे एम्फौ लानायाव मा मा नांगौ एम्फौआ बिराद खस्थ' गोरलैनिफ्रायनो गोरलैयाव गोरलै गोरलै बिलाइ होदो आरो एसे देरबा एसे गिदिर हां गोराहांखौ होदो आरो खनसे लोमजानानै रुंबा आरो एसे गोराखौ होदो जेब्ला आखाय बिमानि रुंग'यो होनबा माबायाव दानदायाव आलाय नांगौ आलाय नानानै जेला सानथाम जाबाय होनबा आरो बिमा जानायनि लोमजाबावो बे बिमा जानायनि लोमजानायखौ गोजा जाहाब लायो साथिख'लायनानै बिदिनो रुंगनोसै होनबाथाय हामबुर हामबुर जानोसै बिनिफ्राय ओंखारनोसै मोननायनि सब्द' मा बायदि एम्फौ मोननाय ना होनो जेब्ला जारोम जारोम स्रब स्रब होनो स्रब स्रब होनबाय होनबाना नों मा बिलाइ होयो सोरबाया मोखना बिलाइ होयो सोरबाया बिदिनो बायदिसिना बायदि सिनाबिलाइ थालिर बिलाइ माबा माबिफोरखौ बुथुमनानै होयो नैबे लोखोना बिलाइ होनायफ्रा साबसिन जायो आरो गोजा गोजा फिथोबा जेब्ला जोङो एम्फौखौ सानब्रै सानबासिम थायो होनबा जिरनोसै जिरखांनानै जाखांबाथाय बेखौ आरो मोजां सान्दुङाव सानथामसो सानब्रैसो फोरान नांगौ फोरानखांनानै बेखौ रुनोसै रुनानै खाथ्रि बिलाइयाव जुहाबनानै दोनसै जेब्ला सप्तासे जाबाय होनबा दांनायदो एसे गेफे दोलो लो जाबाय होनबाना बेखौ थावख्रिजों लुनोसै लुनानै खुन्दुं बानायसै खुन्दुं बानायनानै जेब्ला थावख्रि से जायो होनबा बख'नानै दोनसैलाय एंखोर नांगौ बावबो एंखोर एंखोर संफ्ला होनो संफ्ला जों बे संफ्लायाव लुयो गेन्द्रा द्रा माबा जाबाथाय बेखौ बख'नानै दोनसै बिनिफ्राय एसे बुरजा जाबा होनबा ना फानायाव होनोसै गन दाननानै फानायाव होग्रा दंमोन गोदो जोंनाव फानायाव होनोसै फानायाव होखां बाथाय माइरंखौ रुनानै एसे सरनानै बे इन्दि खुन्दुंखौ सोमनोसै सोमनानै दास्रि दास्रि फोरानसै जेब्ला जुथि फोरान खांबाय रानबाय होनबाना बौदांगियाव सोनानै आथिंजों सोरखियाव फानफ्रेरसै जों बिदि खालामोमोन आथिङाव फानहेरै फानहेरै फानहेर खांबाथाय ग्रोब माबानोसै सोमसै दानोसै बिदि खालामोमोन